ہیلو سر آپ ذائقہ ریسٹورینٹ سے بات كر رہے ہیں جی سر میرے گھر كچھ مہمان آئے ہوئے تھے میرے دوست آئے ہوئے تھے تو مجھے كچھ كھانا آرڈر كرنا تھا تو آپ بتا سكتے ہیں آپ كے یہاں كھانے میں كیا كیا ورائٹیز ہیں اوكے سر آپ میرے كچھ كھانے میں كچھ آرڈر تھے آپ اس كو نوٹ كر لیجئے اور میرا ایک آپ ایک فل چكن قورمہ كر دیجیے اور ایک مٹن قورمہ اور ایک كے جی بریانی كر دیجیے اور میٹھے میں ایک كھیر كر دیجیے اور سر مجھے آدھے گھنٹے میں آرڈر چاہیے اوكے اور میرا ایڈریس ہے سر گلی نمبر بیس بلڈنگ نمبر دس كوڑھا غازی آباد